आप अग्रवाल रेस्टोरेंट से बोल रहे हैं जी कमलेश जी मैंने अभी कुछ समय पहले पन्द बीस मिनट पहले आपको एक खाने का अना आदेश दिया था जी जिसमें था एक प्लेट दाल मखनी एक प्लेट पुलाव और छः बटर नान हैना जी हाँ एक प्लेट मटर पनीर भी था हैना जी तो अब मुझे न यह मैंने इसका हैना बिल आपका हैना भुगतान भी कर दिया था एक हज़ार नौ सौ रुपये का हैना तो अब हैना मुझे ये आदेश रद्द करना पड़ रहा है किसी कारण से जी हमें अब कहीं जाना पड़ रहा है हमारे घर में कुछ लोग आये थे वह अब नहीं आ रहे हैं हम कहीं बाहर जा रहे हैं तो मुझे ये आदेश रद्द करना पड़ रहा है हैना तो आप मुझे इस बिल का वापसी कब कर देंगे भुगतान की वापसी जी गूगल पे के जरिये कर देंगे ठीक है आप मुझे अभी कर दीजिये हैना एक हज़ार नौ सौ रूपए का मैंने मूल भुगतान करा था जी बीस मिनट पहले ही हाँ जी इक्कीस पाँच सौ पचास हां यह नंबर है जी हैना हाँ ठीक है आप हैना अभी हमें भुगतान राशि वापस कर दीजिए धन्यवाद